हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि जब वह बाइक चलाते हैं यानि बाइक से सफ़र करते हैं बाइक से सफ़र करते हैं तो वह अन्य महत्वपूर्ण बातों का ध्यान नहीं रखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आज कल के जेनरेशन देखते हैं कि कुछ लड़के चाहे गार्जियन के ना डाँटने की वजह से या न बोलने के वजह से यहाँ के लड़के अक्सर कम ही उम्र में शौक के कारण बाइक चलाना चाहते हैं लेकिन बाइक चलाने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में आपको परिपक्व होनी चाहिए नहीं तो आप ऐसे ही दुर्घटना ग्रसित हो सकते हैं जो इस महत्वपूर्ण जीवन का नाश कर देंगे फिर वास्तव में आप जब किसी बिस्तरे पे सोए होंगे या किसी अस्पताल में होंगे तो आप सोचेंगे कि काश यह गलती नहीं हुई होती तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिसे हमें समझना चाहिए या ऐसा कह सकते हैं कि यह मेरा अनुभव है जिसे मैं व्यक्त करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ आपके साथ ना हो बाँकी के समय पहले आपको परिपक्व रूप से गाड़ी चलाना आना चाहिए जैसे हर मशीन होती है गाड़ी को एक मशीन कह सकते हैं यानि मशीन चालकता कि अगर कोई मैकेनिकल है तो वह जानता है कि कौन सी चीज़ कब करने से क्या होती है उसको पूरी जानकारी होती है तब वह उस चीज़ को करने के लिए बहुत सक्षम रूप से परिपक्व होता है वह जान पाता है कि यह चीज़ यह करने से ऐसे होते हैं जैसे कि गाड़ी में आपको ब्रेक लेना है तो ब्रेक कहाँ है यही पता नहीं गाड़ी स्टार्ट करने के बाद उसका आगे का प्रोसेस क्या है यह भी पता नहीं तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि आप गाड़ी एक अच्छे तरीके से चला सकते हैं देख देख के यह काम नहीं किया जाता है इसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत हो सकती है या बड़े से परामर्श की ज़रूरत हो सकती है जिससे आप गाड़ी चलाने में एक सक्षम दायित्व निभा सकें जब आप गाड़ी बढ़ियाँ से सीख जाते हैं तो वो आपको सबसे ज़रूरी है कि अगर गाड़ी आप बढ़ियाँ सीख गए हैं तो आपके लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप हेलमेट लगा लेते हैं तो हमने अक्सर महसूस किया है कि अगर हम बिना हेलमेट के चलाते हैं गाड़ी तो हमें आस पास की चीज़ें या हवाएँ जो आती हैं वातावरण में अनेक प्रकार के कीड़े मकौड़े हैं जो वायु से होकर स्पीड में आपके नाक कान आँख में प्रवेश कर जाते हैं जिससे आपको अचानक ऐसी समस्याओं का समस्याएँ आपके सामने खड़ी हो जाती हैं जिससे आपको बहुत पीड़ित हो जाते हैं और अक्सर ऐसी ही दुर्घटनाएँ हो जाती हैं बहुत सारे लोग शराब पीकर बाइक चलाते हैं और बिना हेलमेट के चलाते हैं तो कह सकते हैं कि ऐसे लोग अक्सर दुर्घटना से घटित होते हैं जो उनके लिए जीवन में बहुत से समस्याएँ प्रदान करते हैं अगर हमारी बात करें तो हमने सफ़र में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है और अपनी बात करें तो हम अगर इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई चीज़ हमें करनी है उसके बारे में अगर हमें पूरी जानकारी है वास्तव रूप में यह चीज़ ऐसे होती है अगर उसका ध्यान रखकर हम उस काम को कर रहे हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि वह काम बेहतर होता है चाहे वह कोई काम हो लेकिन मेन टॉपिक है बाइकिंग इसके लिए हमें अपने आपको बेहतर तैयार करना चाहिए कि नहीं यार बाइक कैसे चलानी चाहिए अगर यह सीख लिया फिर आवश्यक सूचनाएँ कि अगर दुर्घटना इससे हमें बचा सके उसके लिए हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और हेलमेट का ध्यान रखना चाहिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए अगर अचानक कहीं गाड़ी खड़ खराब हो जाती है तो मैंने जैसा बताया पहले कि आपको हर चीज़ की जानकारी होती है तो बाइक के अंदर कुछ ऐसे मस औजार रखे रहेते हैं जिसकी मदद से आप छोटे मोटे रिपेयर कर सकते हैं स्वयं ही और आप अपने बाइक को बेहतर बना सकते हैं और फिर से आगे के सफ़र को पूरा कर सकते हैं अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग जिन्हें लगता है कि नहीं हम पूर्ण रूप से तैयार हैं चलाने के लिए और वास्तविक की बात करें तो उनको यह ज्ञान भी नी होता है कि नहीं यार अभी हम इसके लिए अक्षम हैं सक्षम होने की जरूरत है ऐसे लोग अक्सर दुर्घटना से ग्रसित होते हैं और उन्हें हानियाँ खामियाँ भुगतने की कह सकते हैं मज़बूरी है मज़बूरी क्यों ना कहें क्योंकि उन्हें जब सब पता है यह चीज़ करने से आपको सकती कि जब वह जानकर भी उस चीज़ से अपरिचित होते हैं तो यह बात स्वाभाविक रूप से ठीक रहेगी कि आपने जानकर अनजान हुए तब इस चीज़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे और ऐसा हुआ जिसके वजह से आप इस स्थिति में आ गए हैं और इसका नतीजा आप देख ही रहे हैं तो हमें अपने सामान उपकरणों और सुरक्षा के समानों का ध्यान रखते हुए खामियाँ खामियाँ हर चीज़ का ध्यान रखते हुए ऐसे काम को करना चाहिए जिससे हमें एक बेहतर तरीके से ड्राइविंग करने का या कह सकते हैं बाइक चलाने का महत्वपूर्ण योगदान हो जिससे हम अपने सफ़र को अच्छे से पूरा कर सकें